असांजे खेत्र में धार्मिक परंपराए जीअं हिते इलाही पाट थींदा आहिनि हो तीर्थ यात्रा बि थींदियूं आहिनि माण्हूं वेंदा बि आहिनि असांजे हिते इलाही कथा थींदियूं आहिनि भाॻवत गीता थींदी आहे इलाही समारो थींदा आहिनि त सभु माण्हूं वेंदा आहिनि ऐं हुनमें असांजे धार्मिक जीअं असां घर में अॼकल्ह जे टाइम में माण्हूनि खे टाइम नथो मिले की डिसूं यां फूं हीअं असांजे मंदिर में थींदी आहे कथा त असां वेंदा आहियूं ॿुधंदा आहियूं त असांखे बि सुठो लॻिदो आहे और तीर्थ यात्रा बि हितु बसूं वेंदियूं आहिनि मंदिर मां बसूं वेंदियूं आहिनि जंहिंखे वञिणो हुजे वञी थो सघे जीअं कई माण्हूं इन अकेले जैसे न वञी सघंदा आहिनि या घर वारा नथा वठी वञनि त हो हीअं हतूं बस ईंदियूं आहिनि त हुन हली वेंदा आहिनि सा साहेड़ियुनि सां पड़ोसियुनि सां सान सभु हली वेंदा आहिनि त हो सजा धार्मिक तीर्थ यात्रा कराईंदा आहिनि प्रार्थाना बि हूंदी आहे प्रसाद में बि माण्हूं सभु पंहिंजी पंहिंजी तर्फां जेको बि थोरो थोरो खणण सेवा करण था त पंहिंजी जेकी इच्छा हुजे हू प्रसाद में करंदा आहिनि त प्र्साद जी की इलाही मान्यता आहे माण्हूं चुमी करे खाईंदा आहिनि और धार्मिक ही स्थलो पे बि वठी वेंदा आहिनि जीअं काथे बंदो नथो वञी सघे त हितां बस वेंदी आहे वृंदावन वेंदी आहे या काथे हरिद्वार वेंदी आहे त माण्हूं हुन में हली वेंदो आहे हीअं घुमी ईंदो आहे धा त हीअं ई धार्मिक स्थल ते घुमिणो थी थो वञे वरना अॼकल्ह जे टाइम में बंदो किथे निकिरी थो वञे घर तूं निकरिनो मुश्किलु ई मुश्किलु आहे अची वञी न सघंदो आहे इलाही त हीअं जीअं सुविधा इलाही थी आहिनि हिते असांजे हिते असांजे खेत्र में और सभई खेत्र में अॼकल्ह वधीक थी वियो आहे की सभिनी मंदिरनि मूं ई बसूं वञनि थियूं त उन में माण्हूं हली वेंदा आहिनि त सभु राति जी प्रार्थना बि थी वेंदी आहे सभी भाषा जा माण्हूं मतिलब वञी सघिदो कोई अहिड़ो न आहे की मतिलब न वञी सघंदो आहे त सभी वञी सघंदा ऐं त इलाही कुझु मतिलब थी विया धार्मिक में मतिलब धार्मिक इलाही थी वियो आहे त हिन करे सभु धर्म एक ई आहिनि और त असां बि मतिलब वेंदा ऐं त स इलाही सुठो लघंदो आहे हिन ई करे भगवान जो नालो खणूं था व वञूं था घुमी था अचूं ही धार्मिक स्थल ते घुम घुमिनो बि कहिड़ो मतिलब वञी नथा सघूं जीअं घर जे विचूं टाइम नथा निकारे सघूं हीअं बसियूं वेंदियूं आहिनि त असां टाइम निकारे करे हली वेंदा आहियूं साहेड़ियुनि जो पड़ोसीयुनि जो साथ थी वेंदो आहे कई बार ई घरवारनि सां नथा वञी सघूं त पाण अकेले बि वञी सघंदा आहियूं कोई अहिड़ी ॻाल्हि न हुंदी आहे हिन ई बहाने हे धार्मिक स्थलु ते घुमिणो थी थो वञे